ہاں ہم نے کمرے کے استعمال کرتے ہوئے بھی ریلیز شاٹ سوٹ کرتے ہیں کیوںکہ اس سے اچھا ہوتا ہے بہت مدد ملتا ہے کمرے کا استعمال کرنے بہت مزہ بھی آتا ہے کمرے سے فوٹو سوٹ کرنے میں بہت اور کمڑے میں طرح طرح کے فوٹو کھنچانے ویڈیو بنانے ساٹ ساٹ کروانا ساٹ شوٹ کروانا کرایا ہے اور اور یہ کمرے میں تصویر لینے سے بہت زیادہ مختلف ہے اور ہوتا ہے ماشاء اللہ سے کیونکہ اس کا استعمال کرنے میں ہم طرح طرح کے الگ الگ چیزیں جنہوں پیڑ پودے یا جانوروں کا فوئے یعنی کہ تصویر لینے بہت مزہ آتا ہے بہت خوبصورت بھی آتا ہے اور یہ کیمرہ تصویر لینے میں بہت مختلف ہوتا ہے اور لوگوں کو کیمرہ سے کیمرہ کے مڑیے اپنا روزگار بنا لیا ہے اور اس کیمرے کے ذریعے بہت اچھا خاصا کما لیتا ہے مطلب کہ ریلس بناتا بناتا ہے فوٹو فوٹو لی لیٹا لی لیتا ہے لیا جاتا ہے اور اس میں ایڈٹ کرنے کے کا بھی ہوتا ہے اگر فوٹو صحیح نہیں بھی آتا ہے تو کیمرہ سے اچھے سے صحیح ہو جاتا ہے اور لوگوں کو تصویر لینے سے بہت مختلف ہو جاتا ہے